हासार होनोबाथ' गोदोनि दिनाव गोबोरखि हासारानो बांसिन बाहायजायोमोन माइफ्रावबो गोबोर हासायखौनो होयोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' हासारखौनो बारा बाहायनाङामोन मैगंफ्रावबो लाफा मैगं आलुफ्राव बायदिसिना माइ गायनायफ्रावबो हासारखौनो बारा होनाङामोन दानियावथ' दानि जुगावथ' माने गासिबो हासारखौनो होजोबनांगौ जायो माइफ्रावबो नोङो इउरिया थिउरिया होनांगौ मैगं थाइगंआवबो नों बायदिसिना हासार नङाब्लानो मैगंफ्रानो जाला आरो दाथ' बिदिनो खानस्रि हासार बायदिसिना नोङो गोबोरखि हासार आरो नों मैगं थाइगं सेवनाय मानाय गासैबो हासारखौनो होजोबो बेदिनो फुलफ्रावबो होयो मैगंफ्रावबो होयो मायफ्रावबो जेन'बा बायदिसिना बै इउरिया थिउरिया होयो आमफाय नों मैगं थाइगंनि हासार सेवनाय बायदिसिना ओ होआबानो हासार होआबानो दा मैगं थाइगंआबो जाला जोंहाथ' दा हासारखौ गासिबो हासारखौनो बाहायो नोङो ओ बै मैगं थायगं बिगुर लेबनानै सेवनाय हासार बेखौबो हासार होननानै होयो फुलावबो होयो मैगं थायगंआवबो होयो गोबोरखि हासारखौनो बांसिन बाहायो थेवब्लाबो आरो गासैबो दा नोङो दानि जुगावथ' गासिबो बिदिनो अरगेनिक हासार नङाब्लानो जाखाया माइफ्रावबो नोङो इउरिया थिउरिया होजोबनांगौ फानलु थानलु मैगं थाइगं गासिबो हासारखौनो बाहायनांगौ जायो बायदिसिना गोबोरखि हासारनि अनगायैथ' दस्रा हासारा बारा मोजां नंखाया गोबोरखि हासारानो साबसिन हासार आरो दाथ' बायदिसिना हासार ओंखारबाय बाजाराव बायबानो मोनो आरो दानि जुगावथ' बे हासारखौ होआबानो जाखाला बाजारनि बे इउरिया थिउरिया होआबाथ' मैगं थाइगं बै माबाफ्राबो माइफ्राथ' जाखाथारला दानि जुगाव गोदोनि दिनावथ' होनाङामोन माइफ्राव आरो दहलाफ्रावथ' हासारानो नाङामोन गोदोनि दिनाव दानियावथ' नांजोबगौआनो जाजोबबाय इउरिया होआबानो हासारानो जाला मैगंफ्रानो जाला गासैबो इउरियाखौनो जाजोबनांनाय बादिसो जाजोबबाय मैगं थाइगंआबो गासिबो इउरिया होजोबनाय जाजोब्बाय हासारानो गासिबो बिदिनो बोरमा खिआबोथ' हासार जायो फाथै थाथैफ्राव गासैबो बोरमा खि हासारा बिराद मोजां फाथैफ्रावबो आरो बै मै जानानै मैगं बिगुरफ्रा सेवानायफ्राबोथ' बिफोरबो हासार मोजांथार गासिबो माने गासिबो मैगंआवनो मोजां जाजोबो बेफोर हासारा आमफाय फाथैआव बोरमा खि हासार मैगं थाइगंआव बिदिनो दाथ' इउरिया होआबानो जाखाला इउरियाजोंसो गासिबो बिदिनो जाजोबो बेनोसै